हा पुटु अचु अचु वेह मां थोरी देरि थकिजी पेई आहियां हा हल न किथे हलूं ॿुधाए तूं त हलूं थोरी देरि वञी करे उते थोरो आरामु करे नास्तो करूं हा हा हल हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे परियां आहे छा उहो हा हा चल ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे मां विहा थी जेसताईं अचे उहो ॿुधे असांजो ऑडर ॾियूं हुनखे हा हा ठीकु आहे हा पढ़ी ॿुधाए न तूं

छा सुठो हूंदो उते बटन पापड़ी अथसि छा घणे लिखियल आहे हा ठीकु आहे न हिकु वठ न खाई करे ॾिसूं कीअं आहे हिन जो हा ठीकु आहे ठीकु आहे वाह ई त बढ़िया आहे जाम मस्तु लॻव हा बटन पापड़ी त मस्तु आहे दाल पकवान बि सुठी आहे हा पेटिस ॿधाए था हलूं पापा लाइ पापा के खाई करे ॾिसनि हा हा हा हा हा थोरो मिठी मिठी लसी पियूं था न हिकु उहो बि हिकु उहो चई छॾ न बसि हाणे सुठी तरह नास्तो थिए थोरो आरामु थियो सुठो लॻी रहियो आहे हा हा अड़े मस्तु मस्तु हिकदमि मस्तु ठाही अथसि न न एतिरी हम्म एतिरी वणंदी आहे मस्तु ठायो अथसि मज़ो अची वियो ॿे दफ़ा बि हिते ईंदासीं खाइण लाइ हा उहो त आहे न साफ़ु सफ़ाई केतिरी आहे हा असां हाणे ॿियनि खे बि इअं ई ॿुधाईंदासीं हिते अचनि अची करे खाइनि थोरो आरामु बि थी वेंदो मानी बि खाईंदा सुठी तरह नास्तो थी वेंदो

उहो ई आहे न हा हा सही आहे न जिते शइ सुठी हूंदी सफ़ाई हूंदी त हुते त माण्हू वेंदो ई न हा हा ज़रूरु ज़रूरु उहो ई आहे न सफ़ाई हूंदी त ईंदासीं न हिते ई चल बेटा हाणे घरि हलूं था पोइ तूं घर पहुची करे मूंखे फ़ोन कजांइ हा हा चलो